औ फंबाय मा खबर

फन खालामनायनि जाहोना

हायाथ' दङमोनलै दंनाया ओमफ्राय दे नोंनो मा गोनांथि जादों दे अ आस्सा मा मावगोन नों जेनेबा माइ गायनो आस्सा आस्सा आस्सा मेसेंनि ना दैज्लांनि दैज्लांनिसोमोन मेसें मावब्लाथ' मोननै सिजोनावबो मावनांगोनलै नोङो मेसेंबो दैज्लांबो आरो जुदि बिदिनो गोरान खिथिफोरबो मावनांगोन आंना हाया बेसरबो जायो लै बेसरबो जायो देमसिबो जायो ओरैनो खै बिगासो नांगोन नोंनालाय पास बिगासो ना बेखौ माबायदि बुजायगोन थिखा बुजायगोन ना मा बुजायगोन ना आदि थिखा बुजायगोनसो ना बिगा हिसाब बिगा हिसाब जागोन ट्रेक्टरथ' दंखायो दा नोंहा आस्सा आस्सा आस्सा मावजागोन दे पास बिगा पास बिगा दे मोजां उथिनांगोन लै हासारफोर होनांगोन हायाथ' जाखायो आंना मथामथि दैज्लाङाव बिस पसिस मनखरि दिरुननांगोन नोङो मोजां हासार होनानै जोलैफ्रा मोजां बायदो नार्सारिनि जोलैखौ बायब्लानो जाबाय मोनगोन मोनगोन दे मोनगोन हरगोन दे दे दे